हँ सरकारी मने तबियत खराब होइ छै तऽ कोइ कहलक सरकारी हॉस्पिटल लए जाहो कोइ कहलक प्राइवेट लए जाहो भाय पैसाबला रहतै तभिए ने प्राइभेट जइयै चाहे सरकारी जइयै हमरा पैसा नहि रहै छै तऽ हम सरकारिएमे जादा करि कऽ चलि जाइ छियै तऽ सरकारी गेलहुँ तऽ भरती कयलक तऽ की कहै छै जे मतलब बेडमे कोइ सुताए देलक सुइआ भोँकि देलक ओहिमे डागदर साहेब ओन्नऽ गेला नर्स ओन्नऽ गेला कोइ देखयवला नहि रहय तऽ पैसा रहै छै तऽ ओहिसँ बढ़िआँ सरकारीसँ बढ़िआँ तऽ प्राइभेटेमे किए नहि देखयतै आदमी जे सरकारी जयतै ओहिसँ ओहिसँ नहि होइ छै तब लास्टमे सरकारी जाय पड़ै छै तऽ सभसँ अच्छा रहै छै बढ़िआँ पैसावलाके जे प्राइभेट आ हमरा आर गरीब आदमीके रहै छै खराबो देखै छै बढ़िओँ देखै छै तऽ सरकारिए बढ़िआँ रहै छै बढ़िआँ देखथिन चाहे नहि देखथिन तऽ जाय पड़ै छै लाचारमे की करियै जाइए ने पड़तै तऽ देखयमे होइ छै दबाइ देलकै कभी बढ़िआँ कभी खराब सरकारिओ बढ़िएँ रहै छै हँ आ एक तरहसँ नहिओ रहै छै बढ़िआँ तऽ हमरा आर पैसा नहि रहै छै तऽ जादे करि कऽ सरकारिएमे चलि जाइ छियै देखाए लए तऽ सरकारी बढ़िआँ रहय चाहे खराब रहय तऽ जाय पड़ै छै तऽ की करबै तऽ आर आर मतलब दबाइ देलकै केनहो नर्स रहताह ओन्नऽ बैठल कोइ कुर्सीपर कोइ कहीँ सूतल मरीज अपन सूतल हए बैठल हए देखयवला कोइ नहि सरकारीमे रहै छै हमरा तैओ लाचारमे हमे सरकारिएमे चलि जाइ छियै देखबय लए दू गो रुपैआ लगै छै तऽ सोचलहुँ पैसा नहि रहै छै तऽ चलह सरकारिएमे देखाए लै छियै तऽ दू गो रुपैआ लगै छै जाए कऽ देखाए लै छियै बढ़िएँ आओर हमरा आर लेखे तैओ बढ़िए रहै छै खराबो रहै छै दू गो रुपैआ नहिओ लागि जाइ छै तऽ की करबै दबाइ तऽ खराब देथिन चाहे बढ़िआँ देथिन तऽ देखबय तऽ पड़बे ने करै छै हमरा पैसा रहै छै नहिएँ तऽ हम प्राइभेटमे भरती कहाँसँ होयबै आ बढ़िआँ देखथिन आ चाहे खराब देखै छथिन सरकारिएमे चलि जाइ छियै हँ तऽ आब भगवान जानथिन सरकारीमे बढ़िआँसँ देखथिन आ चाहे नहि देखथिन ओ देखय पड़ै छै हँ हमरा तऽ हॉस्पिटल नहिए जाइ छियै बराबर सरकारिएमे चलि जाइ छियै तऽ इसभ होइ छै तऽ